मैं अपने मैं अपने क्षेत्र की कुछ ऐसी खेल टीमों के नाम बता सकती हूँ जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं जैसे केडी हॉकी क्लब हुआ या एडी हॉकी क्लब या फ़िर जैसे बार्डों से जो टीम बनती हैं जैसे शास्त्री बार्ड तिलक बार्ड रामप्रशाद बार्ड यह सभी बार्डों से टीम्स बनने के बाद यह एक टूर्नामेंट होता है जिसमें यह सभी टीमें खेलती हैं उसके बाद इसमें से जो प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं उनको सेलेक्ट कर कर ग्यारह या पंद्रह लोगों को सेलेक्ट कर के टीम बनाई जाती है जो राज जो राज्य स्तर पर खेलती हैं उसमें से भी जो बाकी सभी राज्यों सभी राज्यों में यह खेल प्रतियोगिता होती है उसके बाद सभी राज्यों की जो टीम होती है उसमें से भी सेलेक्ट होते हैं कुछ लोग और उसमें से सेलेक्ट होने के बाद ग्यारह से पंद्रह लोग सेलेक्ट होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं फ़िर उसमें से भी कई ऐसे लोग होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं सिलेक्ट होने के बाद इनको आई पी एल हुआ या जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं जो पूरी दुनिया देखती है उन टूर्नामेंटों में इनको सेलेक्ट कर कर इनको खेला जाता है इनके साथ खेला जाता है और कई लोग जैसे कि आपको पता होगा आई पी एल में लोग मतलब प्लेयर्स को खरीदा जाता है कई ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ के भी जिन पर बड़ी बड़ी टीम में पैसा लगाती है उनको खरीदती है और उसके बाद वह आगे फ़िर वह आगे जैसे बड़े टूर्नामेंट हुए उनके साथ खेलते हैं